पंज मार्च ॿ हज़ार टेवीह एकटीह मार्च ॿ हज़ार टेवीह चारि जनवरी ॿ हज़ार चारि पंज नवेम्बर ॿ हज़ार हिकु ॿ नवेम्बर ॿ हज़ार टे